जि'यां हून तोहें ई पता गै न अज्जकल कोई बी कम्म करना होऐ ते मतलब इ'यां ऐनी कोई बी कम्म करो तुस इक बारी नै कुछ बी निं होंदा ऐ बी तुसें पता गै ऐ अगर कोठी बनदी ऐनी ते उसी अस तुसें पता पैह्लै पलैंथ भरना पौंदा ओह्दे बाद च केह् गलांदे पलैंथै बाद च फ्ही उसी चनाई करनियां पौंदियां हैनी बोलदे निं कि ओह्दा जेह्ड़ा हल्का पैह्ला ओह् होंदा ओह् मजबूत होना चाहिदा हैनी ते ओह् चीज होंदी कि जि'यां कोई बी तुस कम्म करो ते पैह्लें गल्तियां ते होदियां गै न ऐनी कोई बी तुस बिल्डिंग बनाओ जां कुछ बी करो पैह्लै गल्तियां ओह् स्टार्टटिंग जां बेस ओह्दा होना चाहिदा ऐनी असेंई नालेज होनी चाहिदी अगर असें औंदी बनाने ताईं गै अस बनाई सकनें हैनी एह् चीज होंदी कि अस कोई बी इ'यां लाई लेओ ऐनी कोई बी इ'यां कोई कम्म ऐ ते उसी अस ताइयें करी सकनें कि मतलब है ना ताइयें गै अस करी सकनें उसी कम्मै ई अगर असें पता होऐ जि'यां अस एह्दी गल्ल करचै केह् लांदे अगर एह्दी गल्ल करचै अस पेटिंगां अज्जकल तुसेंई पता पेंटिंगां निं अज्जकल काफी बच्चे करदे कि पेटिंग बगैरा ऐनी ते एह्दे च इ'यै चीज ऐ कि हून कोई बी पेटिंग अगर मैं गल्ल करां हून में पेटिंग जेल्लै स्टार्ट कीती में मिकी नेहा आंदी करने ऐनी ते मैं केह् कीता हा मेरी स्हेली करदी पेटिंग तें में साढ़ै स्कूल बी निं हे सखांदे ते अस स्कूलें गे ते पेटिंग पुटिंग सखाई ते केह् ना उस अहें पता निं साढ़ै पेटिंग केह होंदी अज्जै दे जमान्ने च पेटिंग इ'यां होंदी इ'यां ओह् होंदी ऐनी ते अहें मतलब इयां तुसेंगी पता अज्ज दे निक्के निक्के बच्चे कलर पकड़ाई ओड़दे हत्थ अपनी ऐनी ते ओह् चीज ऐ कि हून अज्जकल काफी बच्चे कुड़ियां इन्नियां बड़े बड़े मैडल बी लेई चुकी दियां ऐनी ते एह् चीज होंदी कि पेटिंग अज्जकल बड़ी मश्हूर ऐ अज्जकल ते कुदै गड्डी बिच्च जाओ दिक्खो हैनी द्वारै उप्पर पेटिंगां कीती दी होंदी ऐनी में पैह्लै पैह्लै मिकी नेईं हा आंदी पेटिंग करने ई भी में एह्दा इ'यां कोर्स बगैरा लेता हा ऐनी ते कोर्स कीता तां में जि'यां पेटिंग मतलब इ'यां मिगी शौंक निं ऐ इ'यां मतलब करदी कुड़ियां फ्ही में सिक्खेआ एह् दो तिन म्हीने लाए पूरे इ'यां न ओह्दे बाद च मिकी एह् हा कि जेल्लै बी कोई बी कंपीटिशन साढ़े स्कूल होंदे हे ते अग्गे निं फ्ही थोह्ड़ी कोई ओह् करदा ऐनी ते अग्गै पेटिंग च आए हिस्सा लैता में ठीक ऐ ओह्दे बाद एह् ऐ कि भी बड़ियां कुछ चीजां होंदियां जेह्ड़ियां अस घर नेईं सिक्खी सकनें ऐनी घर असें ई कु'न सखांदा हून बच्चें तुहें ई पता अज्जकल कापियां कुपियां लिखदे ऐनी ते एह् ऐ कि हून निक्के निक्के बच्चे इ'यां प्राइवेट स्कूलै आह्ले बच्चे होई गे ते उनें न इक मतलब इ'यां कल्लरस पीरियड बगैरा रखदे होंदे न ओह्दे बिच्च सखाया जंदा कि तुस कि'यां मतलब कि पेटिंग करी सकदे ऐनी ते एह् चीज ही कि हून तुस अगर कुछ बी कम्म करने होन्ने ते उसी पैह्लें न एह् चीज होंदी कि पैह्लें उसी अस समझनें दिक्खनें दिक्खने मतलब समझने होन्ने ऐनी ठीक ऐ ते कोई बी कम्म ऐ इ'यां ठीक ऐ दिक्ख अस दिक्खने समझने ऐनी एह् चीज होंदी कि पैह्लें तुस कोई बी एह् ऐ कोई बी कम्म ऐ तुसेंई में सनाया में कोई बी कम्म ऐ ते ते एह् ऐ कि तुस पेटिंग बेच जादा जादा बच्चे ई अग्गे आंह्नदे ओ कोई बी ऐ स्पोर्टस दी चीज ऐ अगर तुस बच्चे ई अग्गै निं आह्नदे ते कि'यां कम्म चलना ऐनी अज्जकल अगर अस गल्ल करचै हून मात्र साढ़ी एह् ग्रां बिच्च अज्जकल बच्चे कुहै गी इन्ना पता होंदा ग्रां बिच्च लोग एह् ऐ कि शैह्रें की जंदे बच्चे ई होर किश नालेज होऐ गाइडैंस थ्होऐ ऐनी प्राइवेट स्कूलें इ'यां इक इक क्लास होंदी रक्खी दी बच्चे बड़ा किश सिखदे ऐनी ओह् चीज होंदी तुस अगर अपनें बच्चे गी केह् लांदे